छो जो मां कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट कोन आहियां हिन करे मूंखे वधीक इन बि मुश्किलनि जो सामिनो न करिणो पवंदो आहे ऐं कॾहिं अगरि मूंखे पंहिंजे कम में अगरि मां पेंटिंग कयां थो मूंखे कंहिंजी ज़रूरत पवंदी आहे मुंहिंजा कुझु दोस्त ऐं मां ऐं उन ते ऑनलाइन वञी करे बि ॾिसी करे कोशिश कंदो आहियां कि मुंहिंजी जेको मूंखे ज़रूरत हुजे मां उन खे पूरो करे सघां मुंहिंजे आ कम में मूंखे कॾहिं बि स्टेशनरी जी ऐं कंहिंजी बि शइ जी कमी जी ज़रूरत अञा ताईं महिसूसु न थी आहे हमेशह मुंहिंजा महिरबान मुंहिंजा दोस्त यार मुंहिंजी हर जॻहि मदद कंदा रहंदा आहिनि